उन मां पौधनि खे पहिरां खां जेके जीअं जहिड़ियूं वग़ैरह मजबूत हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे मां तॾहिं बि ॾाढी देखरेख कंदो आहियां पाणी वग़ैरह लॻाईंदो रहंदो आहियां ॾाढो ध्यानु ॾींदो आहियां आस पास में अगरि उन्हनि में घा घास वग़ैरह अची वेंदी आहे त उन्हनि खे कटे करे फिटी कंदो आहियां और हुन में कीटनाशक दवा विझंदो आहियां और ॾाढो ध्यानु रखंदो आहियां और उन्हनि जे आसे पासे में जीअं कोइ कंहिं बि शइ जो जीअं पौधो हुजे चाहे गुलनि जो हुजे चाहे मतिलबु हुननि जो हुजे फलनि जो हुजे ताकि अगरि खल ख़राबु फल हूंदा आहिनि त हुननि खे कटे करे फिटी कंदो आहियां और ख़राबु गुल वग़ैरह हूंदा आहिनि त उन्हनि खे कटे करे फिटी कंदो आहियां और ॾाढो ध्यान सां बिल्कुलु हुननि में सुबूह शाम पाणी विझंदो आहियां गोबर खाद वग़ैरह विझंदो आहियां और हुन में कीटनाशक वग़ैरह त ॾींहं में हिकु ॿ दफ़ो विझंदो आहियां ताकि जंगली कीड़नि सां उन्हनि में व पौधनि में दिक़त थींदी आहे त उहो मुंहिंजे पौधनि में न थिए दिक़त